جی پی ٹی اوشا کے بارے میں جانتا پی ٹی اوشا کے جو پیدائش جو ہے وہ ستائیس جون انیس سو چونسٹھ کو ہوئی اس کی جو ایج تھی وہ انچالیس ایئرس ہے اور یہ کلکتہ میں پید کوٹھالی میں پیدا ہوئیں اور یہ جو ہے جو اپنی گیم کی وجہ سے جو ہے اسپوٹس کھیلتی تھی اس کی وجہ سے انڈیا کا نام تو بہت روشن کیا ہے اور یہ ابھی ایتھلانٹک ہے اولمپک انڈیا میں